हैलो राधा स्वामी भैन जी होर केह् हाल चाल ऐ ठीक ठाक होये बेह्ले जां अजें नेईं आं तां गै करा दी ही तुसेंगी फोन ते जाना यरो ते सुनी होगी सत्संग ते गुरू म्हाराज हुंदा शीरबाद लेई लैगे एह् आं भैन जी घाऽ आह्ला बथ्हेरा कम्म हा ते हून में हा थोह्ड़े बेह्ले होऐ आं ते होई ओगेओ सत्संग दा आं जा दियां परले अंदर आह्लियां ते उनें मिगी आक्खेआ पुच्छो आं मड़ो फोन करियै में आपूं बी करना हा फोन तो ऐहे थुआढ़े शैल नंबर औंदे ते तुस पुच्छेओ पता लैओ की जाना उनें जां नेईं ते में हा जाना ते किट्ठे चलगे सारे जनें आं ते किन्ने बजे हारे आं स्हेई गल्ल ऐ मड़ो ते किन्ने बजे हारे जाना आं ते चली पौने आं कोई नौ साढ़े नौ बजे हारे आं होई जाना आं भी जंदे जंदे टाईम लग्गी गै जाना आं मड़ो स्हेई आक्खेआ सेवा कुत्थां करना इत्त घरा कम्म निं मुक्कदे सेवा कुत्थां करनी असें ते इत्त उऐ जेह्के गुरू म्हाराज हुंदे दौ बोल सुने दे होगे उऐ सुने न तां बाकी कम्मा शा छुटकारा ते ऐ निं साढ़ा ते इत्त जिन्ने मरजी कम्म करो इत्त उऐ दंऊ अक्खर जेह्ड़े सुने दे होगे ते दंऊ अक्खर उऐ जाने साढ़े कन्नै ते चलेओ ते करेओ इत्त आं ते मुकाओ तुस कम्म ते इत्त अस तौले तौले होई औन्ने आं ठीक ऐ तां